जय झूलेलाल अॼुकल्ह चटाभेटी एतिरी वधी वेई आहे त माण्हुनि खे रोज़गार मिलण में मुश्किलु थी वञे हेॾनि सुठनि विश्वविद्यालयनि मां शिक्षा वठण खां पोइ बि नौकरी मिलण में मुश्किलात थी अचे ऐं अगरि नौकरी मिली बि थी वञे त अधु खां मथे वक़्ति अचण में वञण में थो लॻी वञे छाकाणि त भीड़ ई एतिरी वधी वेई आहे की माण्हू ट्रैफ़िक में थो फासी पए चाहे रेल हुजे चाहे बस हुजे सभिनि में भीड़ सां सामनो थिए थो उन्हनि जी सॼी ज़िंदगी इन भागदौड़ वारी ज़िंदगीअ में जीअण वारी थिए थी सॼी ज़िंदगी हुनजी भागदौड़ में हली वञे थी पेई जय झूलेलाल